भारतारि मिडिया हिसाबै जे भारतारि मिडियानि गेजेरजों जों गोबां हेफाजाबखौ मोननो हायो गोबां दाब दाब जायगानि खाथि खालानि सोलिनाय जाथायफोरखौ मोन्थिनो मोनो बेबायदि जाय जाथायफ्रा जे जायगायाव जादों माबायदि थासारिआव जादों बेफोर जाथायखौ जों मोननो हायो गोबां मोन्थि मोनै जाथायफोरखौ जों बे मिडियानि गेजेरजों जों मोन्थिनो मोनो बेफोरबायदि हेफाजाबखौ जोङो जिउआव मोननो हायो ओ खौरांगिरि बेबायदि बुंनो थाङोब्ला माखासे खौरांगिरिफ्रा थार जाथायफोरखौ जोंनि गेजेराव लानानै फैयो जायनि गेजेरजों जोङो गोबां मोन्थिमोनै बाथ्राखौ मोन्थिनो हायो थाखुमानाय बाथ्राखौ मोन्थिनो हायो आरो जों बेनि गेजेरजों जोङो हेफाजाबबो मोननो हायो नाथायबा आरो गोबां बेबायदि खौरांगिरिफोर दङ जे जाय खौरांगिरिफ्रा माने फुल दिटेल्स एबा बाथ्राखौ मोजाङै नायबिजिरालासेनो बिनि सायाव सा साज्राङै खौरांफोर लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो जाय खौरांफोरा माने जोंनि जिबनाव एबा माखासे मानसिफोरखौ गिखांहोयो एबा समखिखांहोयो बेबायदिआव आं बुंनो सानो जे मोनसे जाथायनि सायाव जाय खौरांखौ लाबोगोन बे खौरांनि सायावहाय जे खौरांगिरिफ्रा थार नायबिजिरनानै एबा गोथौयै नायबिजिरनानै जेन बे जाथायखौ जोंनि गेजेरावहाय लाबोयो आरो खौरांफोरखौहाय फोसावो बेबायदिनो जों आथिखालाव नायोब्ला जों गोबां फिसा फिला खौरांगिरिफोरखौ मोननो हायो जों युटुबनि गेजेरजोंबो जों गोबां फिसा फिला खौरांगिरिफोरखौ जों खौरां होनायफोरखौ मोननो हायो जाय बिनि गेजेरावनो माखासे खौरांगिरिफ्रा गोथौ नायबिजिरालासेनो सा साज्राङै खौरां लाबोनायखौ नुयो जायनि गेजेरजों नायगिरिफ्रा खोनासंगिरिफ्रा माने गिखांनाया सोमजियो बेबायदि बेखायनो जायआनो जि खौरांखौनो लाबोया मानो बे खौरांगिरिफोरा जेन गोथौ नायबिजिरनायजों जे जोंनि गेजेराव थार खौरांखौ जेन लानानै फैयो आं मोन्थिनाय बेबायदि निउस एबा खौरांबिलाइफोरा जादों सानस्रि बड'फा दि हिन्दुस आं बेफोरखौहाय बांसिनै मोन्थिनो मिन्थियो